गुजरात जे मुख्य सांस्कृतिक ऐं समाजिक मुदनि जी ॻाल्हि कई वञे त कुझु मुदा त अहिड़ा आहिनि जेका पंहिंजे अखिणियुनि जे अॻियां घुमंदा ई रहंदा आहिनि जीअं त ग़रीबी असमानता भेदभाव समाजिक न्याय ॾियारी स्थाई आजीविका सुनिश्चित करण लाइ उत्पादक जा संसाधन ऐं शिक्षा अहिड़ा कुझु मुदा आहिनि जेका सॼो ॾींहुं या चऊं त चारों तरफ पंहिंजे ईअं मुदा हलंदा ई रहंदा आहिनि जीअं मां तव्हां खे इन मां हिकु मुदो बि समुझायां त मुंहिंजे लाइ उहा सुठी ॻाल्हि थींदी त मां तव्हां खे इन मां समुझाइणु थी चाहियां ग़रीबी हा ग़रीबी हिकु अहिड़ो समाजिक मुदो आहे जेको नंढे खां नंढो वॾे खां वॾो चाहियो त उहो निम्न जाती वारो या उच जातीअ वारो बि ॾिसी रहियो आहे बिल्कुलु हर कंहिंजे अखिणियुनि जे अॻियां ग़रीबीअ जो मतिलबु पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां आहे अॼु ख़्वाहिशूं पूरियूं नथियूं थियनि त चवंदा अरे बाप रे केतिरा ग़रीब आहियूं अॼु पाण पंहिंजे ख़्वाहिश नथा पूरी करे सघूं बिल्कुलु पर ग़रीबी जो आख़िर मतिलबु छा आहे ग़रीबी कीअं थी रही आहे कीअं वधी रही आहे उन खे अॻिते हली उन जो निकाल उन जो एंडिंग एंड कीअं आहे आख़िर इहो पाण खे ॼाणणु ज़रूरी आहे ग़रीबी अॼु जेको नौजवान करे रहियो आहे पढ़ाई उन जे मुताबिक़ उन खे उहो कम नथो मिले जंहिंजी वजह सां उन जो पढ़ाईअ जो जेको बि ज्ञान आहे उते उहो ओतिरो कम न अची रहियो आहे जंहिंजी वजह सां उन जी तनख़्वाह में कमी थी थिए त उन जी जेतिरी तनख़्वाहु मिले थी उन जी वजह सां उन खे उहा ग़रीबी थी महिसूसु थिए पहिरीं ग़रीबी हमेशह महिसूसु थींदी आहे त पाण खे बेरोज़गारीअ सां अॼु कम त जाम आहे पर कम करण वारनि लाइ बिल्कुलु काने जीअं कम जूं फैक्ट्रियूं वॾियूं वॾियूं आहिनि उन में कम कंदड़ माण्हुनि लाइ जॻहि बि आहे पर जेको कम करे थो सघे उहो सही जॻहि ते नथो पुॼे जंहिंजी वजह सां बेरोज़गारी थी थिए ऐं बेरोज़गारीअ जी वजह सां अॼु ग़रीबी हिकु समाजिक जो मुदो ठही वेठी आहे सांस्कृतिक जी ॻाल्हि कयूं त उन में पाण ॾियारीअ खे खणी था सघूं ॾियारी बिल्कुलु ॾियारी हिकु सांस्कृतिक हिकु पंहिंजी संस्कृतीअ जो मुद्दो आहे उहो ॾिसण में अचे थो त हिंदू मुस्लिम जे विच में बिल्कुलु ईअं न आहे त छा जिते राम मंदरु हो उते राम मंदरु ठहणु खपे कि न ईअं मुदा अलॻि ई आहिनि पर हा चइजो व चयो वञे त पंहिंजो देश हिकु अहिड़ो आहे कि अनेकता में एकता जो दृष्य हिकु दृष्य पैदा थींदो आहे कि आहे हिते अलॻि अलॻि जातियुनि जा माण्हू गॾु कीअं था रहनि जिते अलॻि अलॻि जातियुनि जा माण्हू रहंदा उते ज़रूरी अहिड़ो त थींदो ई न कि सांस्कृतिक हुजे या समाजिक मुदा हुजनि उहे त ज़रूरु ईंदा ई साम्हूं पर पाण खे उन जे साम्हूं कीअं बीहणो आहे ऐं उन खे कीअं हटाइणो आहे इहो हमेशह पंहिंजी सोच ते निर्भर कंदो आहे